हेल' ए आदा रतन ना अ मानि बे बै ए आं नै भबानिफुर गामिनिफ्राय बुंदोंमोन औ औ जोंसार औ मानि जोंना बैसागु फ्रग्राम दं नालाय बेखायनो आदाखौ लेंनो सानदोंमोन आरो एंख'रिं हिसाबै औ औ नोंखौ खालामबाय थायो होननानै मिथियो नालाय बेनो इनभाइटेस'ना औ बेखायनो बे बैसागु बैसागुनि सात आरो आट थारिगावमोन नालाय फग्रामा जोंना बेखौनो हागोनना हाया होननानै औ आदा औ

औ भबानिपुर बे ख्लाबावनो जागोन ख्लाबनि फोथाराव औ ओरैनोथ' सिफ गेस्थ या जोंना बर'निथ' बे गीतास्रिखौ लेंहरदोंमोन माबानाया रोजाब रोजाब रोजाबनाया सिंगाराव औ एमफ्राय आरो माखासे मोसाग्रा हान्जा दङ औ बिसोरखौ लेंहरदोंमोन एमफ्राय बेखेवनाया जोंनि बे मानगोनां बि टि सि नि सिफ खौनो माने बेखेवहोगौमोन आरो औ औ सिएमखौ एमफ्राय आदायासो सोलाबगोनना सोलाबा बेखौनो माने खबर लाहरनाय जादों आरो

बिदिनो बेलासिनि माबा बिदिनो दुइथासोआव स्टार्ट जागोन नालाय माबाया फुङावथ' बिदिनो जेबो फग्राम लानाय औ फुङाव जेबो फुङाव जेबो फग्राम लानाय जायासै बेलासिनि बिदिनो दुइथानिफ्राय जागोन आरो औ औ औ

औ औ आदसा आदसा जोंना पासथानि सिगां फोजोबनो सान्दों जों

औ औ होननाया मा होन्दों खोनायासै मा होन्दोंथाय औ औ औ औ औ औ जों बेखौ औ जों बेखौ एरेन्स खालामखागोन जानायनिखौबो ओरै गारिनिफोरखौबो जों खरसा माबा माबिखौ एरेन्स खालामखागोन लायनांगौबाबो जोंनिफ्राय मानसि फाथायहरगोन आरो जोङो

ओं जायखिया जेनेबा जों जोंना आट थारिगाव नालाय जों बिनि सिगां खेबसे खबर लाहरबावगोन आदा औ औ दे होनबालाय